कलंगूट मागीर बागा आनी अंजुना मागीर वागातूर मागीर मोरजी मागीर आश्वेम आनी आरंबोल मागीर चापोरा आनी म्हापसा मागीर पणजी आनी परवरी मागीर शिवोली आसगांव मागीर कांदोळी मागीर सालिगांव आनी अल्दोना मागीर थिवीम मागीर आग्वाद आग्वाद मागीर पाळोळें आनी कोलवा मागीर बाणावली वारका आगोंद कावलोसीम मागीर बेतालभाटी मागीर मोबोर आनी मडगांव वास्को फोंडा मागीर केपें आनी काणकोण आनी नुवें मागीर सांकवाळ आनी म्हळ्यार काब दे राम आनी दुदसागर आनी खोतिगांव आनी साळावली आनी तांबडीसुर्ला बोंडला आनी ओल्ड गोवा आनी दिवार चोराव मागीर पर्रा बेती नेरूल आनी पिलेर्न आनी सुकूर उकासीम आनी सांगोल्डा आनी नासनोळें मागीर धारगळ केरी आरंबोल पोंबुर्फा मोयरा कोलवाळे आनी शिकेरी मागीर चोर्ला मयें आनी चांदरा मागीर लोटली आनी कुरटोरी आनी म्हणल्यार नेत्रावली आनी गालजिबाग मागीर तळपण मागीर सावरी आनी कुसकें मागीर काकुलो आनी आरपोरा मागीर दिवार आनी राशोल आनी रिवणा आनी काकोलें